आं अमा लायो दाउ लायो जोथोन खालामो आंङो आरो आंजों लोगोसे जोंहा न'खराव सिख्ला सासे दंबावो बिबो होयो आदार होयो ओंखाम संङो अमानो गुन्दैजों ओंखाम संनायजों आदार होयो ओमफ्राय जोथोन लायो अमा फिसाखौ आदार जाब्ला ओंखाम संनानै होयो गुन्दैजों बेनिफ्राय हाथायाव फानो देरोबा हाथायाव फान्नानै बिदिनो संख्रि बानलु लाङो ओमफ्राय दाउआबो फिसानिफ्राय गिदिर जाब्ला जों फानो बेखौनो फानो जों बायदिसिना मावनानै जाबायबायो खरस खालामो गोसोबायदि जों न'आव फेदेरो बेदर जायो देरोबा ओमफ्राय माखासेखौ फानो आरो दाउआ दा फानजानाय जाथ'वाखै फिसा फिसायैनो दंङ देनां आदार होबा देरोबा जों फानगोन ओमफ्राय फानखांनानै आरो गिदिर जाब्ला बिदै दैबावगोन आरो बेनो एरबावगोन बेनि फिसाया एरनानै जों आदार होयै होयै आदार होनानै देरोबा जों आरो बेखौनो फानबावगोन माखासे फानगोन माखासे जोलैनो दोनगोन बेखौनो जों फेहेरबावगोन फेहेरखांनानै आरो बेखौनो जों बिनि फिसाखौनो बैनि फिसाखौनो फेदेरै फेदेरै फेदेरनानै जों माखासे फानसै माखासे दोनसै माखासे फानसै माखासे दोनसै बिदिनो खालामबाय थानानै जोंना न'खरा दा मोजां जालांगासिनो दं आरो अमाफ्राबो बिदिनो माखासे फानो माखासे बिमानो दोनो माखासे बिमानो दोन्नानै बिदिनो फिसा जायो आदार होयो आदार होखांनानै देरबाथाय जाहैला